हैलो बस ठीक तुस सनाओ तुंदा केह् हाल ऐ किश निं बस बैठे दे हे दुकान उप्पर अंजी अंजी आइया हां जी खराब निं होई सकदियां असें ते बर्फ च रक्खी दी ही ठीक ते दित्तियां हियां में नेईं इंया निं होई सकदा में ठीक गै दित्तियां हियां चलो इंया करेओ तुस साढ़े रेगुलर कस्टमर ओ तुस ते नमी लेई आयो मेरे कशा में दुकान उप्पर आई गेदा तुस कुसै बेल्लै बी आई जायो चलो ठीक ऐ में अगली बार कोला ध्यान कन्नै देगा चैक करियै देगा ठीक ऐ ठीक ऐ ताज़ा गै लेई देगा अगली बार कोला गलती होई इक्क बारी थैंक यू